हलो भेीया आप शुक्ला एंड संस स्टूडियो से बात कर रहे हैं भाई साहब हमें एक प्रोग्राम के लिए फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी करवानी थी ये प्रोग्राम एक कल्चरल इवेंट है अच्छा जी हमें हमारे कार्यक्रम के लिए दोनों चीज़ें चाहिए होंगी इस में आपको हर एक इंसान की कुछ फ़ोटो निकालनी है थोड़ी देर का वीडियो बनाना है साथ में पूरे प्रोग्राम का भी एक वीडियो बनेगा अच्छी क्वालिटी का चाहिए हमें वीडियो और फ़ोटो दोनों इस में कितना ख़र्च आएगा हमें तो अच्छी क्वालिटी का चाहिए पर सोलह हज़ार पाँच सौ आपको ज़्यादा नहीं बोल रहे भाई साहब भैया हम ने पिछली बार भी तो कराया था पिछली बार तो आप लोगों ने अच्छे से किया था ठीक है भाई साहब पर हम इतना तो नहीं दे सकते आप साढ़े चौदह ले लो ना अच्छा अच्छा आप एल्बम भी कर देंगे चल गया अच्छा है पर फिर भी थोड़ा कम कर लीजिए साढ़े पंद्रह ले लीजिए कुछ तो डिस्काउंट दीजिए भाई साहब आप कैसे कर रहे हैं हम तो आप एक बार क हमारा काम तो करिए हम आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे नहीं नहीं नहीं आपका ना मेरा साढ़े पंद्रह में डील को डन करते हैं हम आपको जल्द ही कांटेक्ट करेंगे नहीं नहीं भैया पंद्रह हज़ार सात सो आख़िरी प्राइज़ है ठीक है तो आप आप मुझे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा दोबारा फिर हम आपको कार्यक्रम के बारे में और बताते हैं ठीक है ठीक है हम आते हैं एक बार